थांनाय माखासे बोसोराव क'क्राझार जिल्लाया जुनिया महरै रांखान्थि आरो बिथायारि जाथायनि बिथिङाव सोलायनाय फैदों मानोना थांनाय माखासे बोसोराव जेसेबां सोलायाखैमोन एसेबां दासान्दि सोलायदों बेफोरखौ नुनो मोन्दों रांखान्थि जौगाथायनि बेलायावबो बि टि आर गभमेन्टनिफ्राय माखासे अनसुंथायखौ होनाय नुनो मोन्दों जेराव बिसोरनि जिउ खुंनायनि थाखाय इ रिक्सा रानना होदेरनाय बा मैगं बेफोरिफोरनि थाखाय अनसुंथाय एसे एनै खालामनानै बिसोरखौ फालांगि खालामनो थाखाय अनसुंथाय होदेरनायखौ नुनो मोन्दों आरो बे अनसुंथाय खालामनायनि गेजेरजों बाहागो लानो हादों समाज सोलायनाय बेलायावबो नुनो मोन्दों समाजनि गेजेरजों गुबुन गुबुन एसे एनै सोलोंनानै समाजाव सोलायनाय नुदों जेराव सोलोंथायनि फारसे मोननानै बेवहाय समाजनि जौगानायनि जे लाबोदों बेवहाय थाग्राफोरनि सायाव गोहोम खोख्लैनायाव गोबां रोखोमैनो दङ जेराव बिथायारि दाथाय बिथायारि दाथायनि बिथिङाव बुङोब्ला लामा सामाफोराव सिगां समाव बारा मोजां नङामोन बेफोरनि गेजेराव बेफोर लामा सुरनाय गेजेराव आगोल जा आगोलहाय जाबायदि गुसेब गुवार थांथावै गारि मटर सालायनो हायै बायदि जादोंमोन थिक बेबायदि बे समाव आथिखालनि गेजेराव बेफोर समाव गारि मटर सालायनो थाखाय लामा सामाफोरखौ फाहामथाय होदों आरो समाजजों बेनि गेजेरजों दासान्दि सोलायनाय फैदों बेखिनियाव बेनिखायनो बुंनो हायो रांखान्थि जौगाथाय बिथा दाथाय समाज सोलायनाय बेवहाय थाग्राफोरनि सायाव गोहोम गोग्लैनाया आथिखालाव मोजां बुंजायो